मुंहिंजो नालो मुस्कान अनिल ज्ञानी आहे मां सिंधी मीडियम में ॾह दर्जा एस सी एस वन स्कूल मां कया इनखां पोइ मां पंहिंजो पंद्रहों दर्जो आर के टी कॉलेज उल्हासनगर ॿिए मां कयो इनखां पोइ मां टीचर जो कोर्स बी एड सेवा सदन मां कयो जीअं त घर में वॾो परिवारु हुयो ज़िमेदारी हुई माउ पीउ जी त नौकरी न करे मां टूशन जा ॿार घर में ॾींदी हुअसि सुबुह जो ॾहें खां ॿारहां शाम पंजे खां सत पर मां हिकु हिकु दर्जे जा ॿार न हिकु हिकु दर्जे खां वठी करे अठे दर्जे ताईं ॿार पढ़ाईंदी हुयसि पोइ उहे हिंदी मीडियम हूंदा हुआ इंगलिश मीडियम हूंदा हुआ सिंधी मीडियम हूंदा हुया उन्हनि खे मां जाम टूशन ते सुठे नमूने पढ़ाईंदी हुयसि इनखां पोइ जॾहिं शादी थी वई शादीअ में शादीअ खां पोइ बि मां ॿार पढ़ाइणु न छॾिया मां उते बि ॿार पढ़ाईंदी हुयमि सुबुह जो बि राति जो बि शाम जो बि ऐं जीअं त मां पढ़ियल हुयसि त मां पंहिंजे ॿार खे टूशन न ॾेई करे उनखे ॾहें दर्जे ताईं मां पंहिंजो पाण पढ़ायो हिकु पेसो मां टूशन ते न ॾेई करे मां पंहिंजे ॿार जी एडुकेशन मां पाण कई आहे